ہیلو یہ حاجی حاجی نون بریانی والے کے سے بات کر رہے ہیں جی جی اچھا سر مجھے نہ کچھ کھانا بک کرنا تھا مجھے میرے دوست نے بتایا تھا آپ کے یہاں بڑا اچھا ٹیسٹ کا کھانا ہوتا ہے میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے میں سوچا تھا آپ کے یہاں سے کھا کے دیکھیں کچھ فسٹ ٹائم آپ سے تو ایک تو مجھے آپ کے یہاں سے چاہیے تھا ایک پلیٹ بٹر نان اور ایک مٹن گریوی جی اچھا آپ بتائیے مجھے آپ کے یہاں کچھ اسپیشل اِس کے علاوہ کچھ اچھا اچھا اچھا اچھا آپ ایک ایک ایک ایک پلیٹ دونوں کر دیجیے یا ایک پلیٹ چکن بریانی ایک پلیٹ مٹن مٹن بریانی ہاں اچھا اِس کے ساتھ کچھ رایتا وغیرہ دیتے ہیں کیا ہاں اچھا ہاں رایتا اور سلاد بھی کر دیجیے گا جی جی اچھا اِس کے علاوہ اچھا اچھا میٹھے میں کچھ آپ کا اچھا اچھا اچھا وہ فریش ہوگی نہ تو وہ تین پلیٹ تین پلیٹ کر دیجیے گا

رس ملائی

اچھا یہ میں آپ کو واٹسپ پہ ایڈریس بھیجا ہے اِسی پہ ڈلیور کریے گا اچھا اِس کی پیمنٹ وغیرہ کس طرح سے رہے گا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا کچھ ڈسکاؤنٹ بھی مِلے گا کیا ہاں فسٹ ٹائم آ رہے ہیں آگے کے لیے آپ کے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ نہ مجھے بارکوڈ سینڈ کر دیجیے میں پیمنٹ کر دیتا ہوں نہ نہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بس ٹائم پہ بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو